साढ़े मां प्यो ने स्हानू राजा महाराजे दे बारे च दस्सेआ ऐ साढ़े महाराजा हरी सिंह जी उंन्दे बारे च दस्सेआ ऐ कि ओह् केह् केह् करदे रेह् किस तरीके कन्नै डोगरा डायनेस्टी चलदी रेही ऐ किस तरिके उनें किन्ना अच्छा ओहदे च कम्यूनल हाॅरमोनी बनी रेही ऐ बडे़ तरीके नाल लोक हिन्दु मुस्लिम सिक्ख इसाई सारे बडे़ प्यार नाल रैंहदे रे राजा साहब ने बड़ी तरक्की कराई साढ़ी रियासत दी साढ़ी रियासत जेहड़ी ऐ बड़ी बधिया रियासत ही बडे़ एहदे च बड़ा इक डिस्पलिन हा बडे़ अच्छे तरीके कन्नै चलदी होंदी ही डोगरें दा इक राज चलदा होंदा हा ते कंदे बी असी ब्रटिश नाल ब्रटिशरस नाल कोई समझोता नेईं कीता रियासत नाल ते ओह् सनांदे होंदे कि कियां डोगरा रियासत दे दौरान बड़ीं इक कम्यूनल हाॅरमोनी ही कदें बी कोई दंगे नेईं होए महाराजा ने होर बी सराहने कदम कीते हे पढाई दे बारे च ओह् तरक्की पसंद इक इसान हे ते बड़ा बधिया रेहा ते ओहदे बाद महाराजा ने साढ़ी जेहड़ी बी रियासत ही बड़ी दूर दा तक फैली दी ही ओह् अग्गै जेहड़ा् अज़्ज कुछ जेहड़ा ओहदा एरिया पाक आकोपाइड कश्मीर च जाई चुके दा ऐ ते पैहलें साढ़े रियासत बड़ी बड्डी ही ते पुंछ दा शुरु होंदी ही ओह दूआ जेहड़ा पुंछ तू अग्गे ओह् मुजफराबाद ओह् सारा एरिया साढ़े अंदर आंदा होंदा हा ओह् आजाद कश्मीर ओह् गिलगिट्ट बालोचीस्तान तक साढ़ी जंदी होंदी ही रियासत ते महाराजा साहब बडे़ मानोमेंन्टस बडे़ अच्छे अच्छे महल बडे़ उनें दौनें खित्तें दे जम्मू दा बी बडा ख्याल रक्खेआ डोगरे प्रदेश दा डुग्गर प्रदेश आक्खेआ जंदा हा इसी महाराजा दा बड़ा एतराम बड़ा अच्छा रेहा कि महाराजा साहब ने बडे़ अच्छे तरीके कन्नै नाल साढ़ी रियासत चलाई ऐ रियासत चलाई ऐ ते ओहदे बाद ब्रिटिशरस नाल बी कोई उनें समझौता नेईं कीता ते बडा अच्छा महाराजा दा जस्टिस पर उंदा बड़ा फोकस रेहा हमेशा जसटिस नाल उनें पूरा घ्यान दित्ता जस्टिस सारे कोला ज्यादा बाकी अलग अळग उनें साढ़ी मुवारख मंडी जियां बनी ऐ जम्मू च ओह् महाराजा ना जेहडा इक उन्दे टाइम दा इक मानोमेंट बने दा जिंदा जागदा मिसाल ऐ कि किन्नी खूबसूरत साढ़ा हरि पैलेस दिक्खी लैओ तुस कि किन्ना खूबसूरत बनाए गेदा ऐ अज्ज बी ओह् लोकें आस्तै खुल्ले दा होंदा लोक शामी जंदे ना उत्थै दिक्खदे ना उत्थै घूमदे फिरदे ना ते और बी बडे़ पैलेस ना बसोह्ली आर्टस बसोह्ली दा दिक्खी लैओ तुसी ते बधिया जेहड़ा साढ़ा जेहड़ा महाराजा ने जेहड़ा अच्छे कम्म कीते न औऱ महाराज गी हमेशा ही याद करना ते जिसले उन्नी सो संताली च बिद्रोह होया हिन्दुस्तान आजाद होया हा ओहदे बाद महाराजा ने अपनी मर्जी कन्नै एक्सेशन जेहड़ा इडियन गवर्नमेंट कन्नै कीता पंडत ज्वाहर लाल नेहरु ने ओहदे कन्नै गल्ल कीती और जेहड़ा साढ़ी स्टेट ऐ बिलए होई गेई एह् हिन्दुस्तान च ओहदे बाद बिलय होने दे बाद जेहडे़ जिन्हे साढ़े उत्थूं आफ्गानिये पाकिस्तान तूं उन्हे हमला कीते दा भारतीय फौज ने ओहदा जवाव दित्ता और स्हानू बचाया और फिर बी कुछ हिस्सा जेहड़ा भारत पाकिस्तान ने साढ़ा आकोपाई करी लेआ लैकिन बड़ा ज्यादा हिस्सा जेहड़ा जिसी अस कशमीर आक्खने होन्ने ओह् हिन्दुस्तान च ओह् बिलेए होई गेआ ओर अज उत्थै उस कशमीर च लोक बडे़ खुश खुशहाल ना बड़ी अच्छी तरक्की कराई गेदी ओहदे मुकावले च जेहड़ा पाकिस्तान कोल जेहड़ा हिस्सा रेही गेदा ओहदे च इन्नी तरक्की नेईं ऐ ते इस तरीके नाल महाराजा दी इक सोच ही कि जंदू बी जिसले उनें कीता ते उंदी सोच बड़ी पाजॅटिव ही अगर असी बिलय करना ऐ बिलय असी जेहड़ा एहदा हिन्दुस्तान कन्नै गै करना ऐ क्योंकि हिन्दुस्तान ही इक बड़ी जेहड़ी ही सैक्यूलर कंट्री ही उनेंगी पता हा कि जिसलै मेरा इंदे कन्नै बिलय होग मेरी जेहड़ी़ रियासत ऐ मेरे जेहडे लोक हे खुश हाल रौहन इनें गी कोई परेशानी नेईं आग ते एहदे आस्ते माहाराजा दी दूर दृष्टी बी ऐ ही हून आसी रिसेन्टली छब्बी महाराजा दा एक्सैशन डे दी छुट्टी बी साढ़ी गवर्नमेंट ने कीती ऐ ते उनें आखेआ कि जिस दिन बिलय दिवस होआ उस दिन जम्मू कशमीर सरकार छु्ट्टी दित्ती जाग महाराजा हरि सिंह दे जगह जगह अजकल बडे़ बडे़ मानोमेंन्ट बी लाए दे न तुसी दिक्खो ते जेहडे़ डोगरा कल्चर दा प्रतीक ना मन्ने जंदे ना ताकि बाहरा जिसलै लोक साढ़े इत्थै घूमन आन ते उनेंगी पता लग्गे कि महाराजा हे जेहडे़ साढ़े ऐ कु'न है ते कु'न है इन्हे केह् केह् कीता महाराजा जेहडे़ इन्दे बारे च साढ़े जम्मू कशमीर दे बंश च कु'न ऐ करण सिंह होर बी हैन उन्दे बेटे उनें बी बडे़ इक बुद्धी जीवी आदमी ना ते टाइम टू टाइम उप्पर अपनी स्टेट दे बारे च दसदे रौंहंदे ना स्हानू समझांदे रौंहंदे न ते अज्ज बी तुस जाओ जम्मू च जाइये दिक्खना होऐ इक खूबसूरत जेहा हरि पैलेस बने दा ऐ दिक्खो उसी किन्ना खूबसूरत ऐ बड़ा सोहना ऐ बधिया ऐ बड़ा साफ सुथरा अज्ज बी उसी बेल मेन्टेन कीते दा महाराजा दी कुर्सी बी अंदर लग्गी दी ऐ उसी दिक्खी सकदे ओ अंदर बैठियै आराम नाल और केह् दस्सिये थुहानू बाकी महाराजा अच्छे हे बडे़ बधिया है उंदा स्हेई ऐ बड़ा अच्छा फलान डींग बहुत अच्छा बस इन्ना ही ऐ मेरे कोल ते पूरे कल्चर दे बारे च और कदें मौका मिलग ते ओर डिटेल च थुहानू समझागे दसगे ते मोटा मोटा ते स्हानू इयै पता कि इयै दसेसेआ गेआ ऐ असी ते बडे़ प्रोउड फील करने आं कि आसी डोगरे आं ते ओर साढ़ा डोगरे करना बी चाहिदा डुगर प्रदेश साढ़ा खंड मिट्ठे लोक डोगरे ठीक ऐ जी ठीक बहुत बहुत शुक्रिया थुआढ़ा बहुत बहुत मैहरवानी ठीक ऐ